जय झूलेलाल टीवीअ ते ईंदो आहे शो अनुपमा असां ॾिसंदा आहियूं ॾाढो वणंदो आहे ॾिसण ई ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि ॾेखारीनि था केॾो धीरज रखणु खपे घर जी नूंहं खे कीअं हलणु खपे कीअं सम्झि धारणु खपे किथे किथे जीवन में पाण कहिड़ी कहिड़ी मिस्टेक कयूं था उहा कीअं माना न कयूं कंहिंखे वर्दी न ॾियूं कंहिंखे जवाबु न ॾियूं पहिरीं साम्हू वारी जी सॼी ॻाल्हि ॿुधूं पोइ पाण जवाब ॾियूं अहिड़ो उन में सेखारीनि था पाण खे थी सघे एतिरो ॾाढो ॾाढो सुठो सुठो हुन मां खणणु ई कोशिशि कजे ऐं खणी सघूं था पाण उनखे ॾिसूं था जेॾीमहिल की धीरज करे थी पोइ हुनखे केॾो सुठो उनजो फल मिले थो त ज़िंदगी बि ईअं आहे पाण अगरि सुठी शयूं पंहिंजी ज़िंदगी में उतारियूं था पाण हुन मां हेतिरा फ़ाइदा मिलनि था ॾेखारीनि था हिकु सम्झू नूंहं कीअं हूंदी आहे अनुपमा आहे जेका नालो उनजे नाले ते ई रखियो वियो आहे नाटक जो अनुपमा अनुपमा शाह आहे हिकु सम्झू नूंहं आहे के सम्झू माउ आहे के सम्झू पत्नी आहे कीअं जीवन में हलणु खपे कीअं धीरज धारणु खपे ॿारनि जी पाण परवरिश कयूं था पाण ॿारनि खे नंढे खां वॾो कयूं था पोइ बि ॿार घणेई अंधु ॾाढो सारो कुझु सिखनि था ऐं उहे जेके पाण खे वर्दियूं ॾियनि था उनखां पोइ पाण खे कीअं उन्हनि सां हलणु खपे कीअं ॿारनि खे पाण पंहिंजो कयूं कीअं सुभाणे नूंहंरूं अचनि थियूं उन नूंंहंरुनि खे बि पंहिंजो करणो आहे त कीअं उन्हनि सां गॾु हलणु खपे ॾाढो ॾेखारियो अथनि जाम सेखारियो अथनि उन में सिखजे उनजे अंदरु ॾ अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं ॾेखारियूं अथनि की जेॾीमहिल अनुपमा जे मथां हेॾी तकलीफ़ू अचनि थियूं पर उहा कहिड़ो शांतीअ सां सभु ॿुधे थी सम्झे थी पोइ हुनजो रस्तो कढे थी पाण खे बि पंहिंजी ज़िंदगीअ में ईअं ई सभु ॿुधी सम्झी ऐं पोइ हुनखे रस्तो कढणु खपे अनुपमा ॾाढी सुठी सीरियल ईंदी आहे असां सभिनी खे ॾाढी वणंदी आहे जय झूलेलाल